जी हाँ जयपुर ज़िले में कुछ महत्वपूर्ण मीडिया हैं जो कि लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं और उन्हें सूचनाएँ प्रदान करती है जैसे कि राजस्थान पत्रिका हुई सोनी टी वी हुई मानक हुई तो ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो कि लोगों को अपनी सूचना प्रदान करते हैं कि मतलब अपने अपने स्थानों की सूचना प्रदान करते हैं तो लोगों को उनसे जुड़ना चाहिए